मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन एक फे़स क्रीम मंगवाई थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी उसका ऊपर का पैकेट भी अच्छा नहीं था और तो और फटा भी हुआ था उसकी मात्रा उसके कीमत के हिसाब से कम थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह बहुत अजीब किस्म की बदबू दे रही थी और उसके इस्तेमाल से मेरे चेहरे पर फुंसियाँ आ गई और तो और मैंने ऑडर बहुत दिन पहले किया था पर उन लोगों ने बहुत दिन बाद ऑडर मुझे ला कर दिया जिससे मेरा उत्साह उसे इस्तेमाल करने का ख़त्म हो गया था उसको लगाने से मेरे चेहरे पर बहुत अजीब सा रूखापन भी आ गया उसको मैंने देखी तो उसके इस्तेमाल करने की दिनांक भी बहुत पहले निकल चुकी थी अब मैं यह प्रोडक्ट दोबारा नहीं मंगाऊँगी और दूसरों को भी यही सलाह दूँगी कि वह यह प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज़ न करें